हम जैसे किताबों में एक इस्टोरी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे किसी भी चीज का रोमियों को इस्टोरी हो गई या रानी की कहानी हो गई ये सारे जब हम लोगों को लैब में जा लैबरेरी में जाते हैं तो ये हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड तो हम लोग जो बूक हम लोग इस्कूल में ही पढ़ लेते हैं तो अपने माइंड को फ्रेस करने के लिए और कुछ मनोरंजन के लिए हम लोग ये सारी कहानी के और किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और इसे पढ़ के हमें ज़्यादा बहुत ही ख़ुशी मिलती है क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें रोमेन्टीक रोमेन्टीक चीज़ें या हंसी वाली चीज़ें हंसने वाले कौमेडी चीज़ें बहुत सीन डाले रहते हैं और एक कहानी के माध्यम से हम लोग बढ़ते जाते हैं तो इसको इसको जो पढ़के हम लोग बहुत ज़्यादा मनोरंजित भी होते हैं और सीखने को भी मिलता है जो इस्टोरी जो है सीखने लायक होती है जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं तो ऐसे में हम लोग जो है उसे पढ़ना और ऐसे ऐसे विचार लाते हैं उस विचारधारा को हम लोग अपने में ढालते हैं और ओ वो जो चीज़ें रहती है कुछ अच्छी चीज़ें रहती है तो वो उसको करने के कोशिश करते हैं तो इस तरीके से जो हम इसलिए किताबें और बूक जो हम पढ़ते हैं